हय आसा अशें जायते माध्यम आसा थंयचे जे आसा प्रॉबेल्मस थंय दाखयल्लें वतात आनी त्या प्रॉब्लेमाचेर फोकस घालतात सो ते खातीर जे आसा ह्यो सुविधा थंय दिल्ले आसा ज्या कारणान त्या वाठारांतले प्रोबलेम्स सगळ्यांक दिश्टी पडटात